में जिसलै गान्ना होन्ना ते में अपने आप गी इ'यां बड़ा इ'यां रिलैक्स होइयै बड़ा इ'यां मजे कन्नै गाना गान्ना होन्ना ते केह् बोलदे उस्सी अपने आप गी जैदा ओह् ओह्दे च थोह्ड़ा इ'यां डरना डरियै गाना निं गान्ना होन्ना ते साह्नू ठीक रौंह्दा ऐ में इ'यै सनाना चाह्ना कि जिसलै बी गाना गाना होऐ इ'न्ना मतलब ओह् निं करना अपने आप गी इ'यां डरना निं कोई गल्ल निं ऐ जिसलै सामनै होन्ना मजे कन्नै गाने गोई अंदे ते अपना साह् बाकी काबू रखना चाहिदा पानी पीऐ स्टेज पर चढ़ना जिसलै मजे कन्नै गाना गाना कोई गल्ल निं ऐ कोई चक्कर निं ऐ जिह्लै अराम कन्नै गाना स्टार्ट कित्ता ते सब कुछ ठीक होई जंदा साह् बी ठीक होई जंदा अपने आप च सब कुछ फिट होई जंदा कोई चक्कर निं ऐ ऐसी कोई गल्ल निं ऐ ते में तुसें गी इ'यै सनाना चाह्ना कि जिसलै गाने गाने दा टैम होऐ इक लम्मा साह् लेइयै अपना मजे कन्नै गाना गाना ते सब कुछ ठीक होई जंदा ऐ चीज तुस करियै दिक्खी लैओ नोटिस करी लैओ अपने आप इंप्रूब होई जंदा जिसलै साह् चलदा ते जिसलै गाने कन्नै ओह् चीज मैच होई जंदी अपने आप ठीक होई जंदा सब कुछ ऐसा कोई चक्कर निं ऐ ऐसी कोई गल्ल निं ऐ ते में थोहाड़े इ'यै एक्स्पीरीअन्स थोहाड़े कन्नै में शेयर करना